हैलो भगत ताराचंद होटल हा मां मिसिस चौधरी थी ॻाल्हायां चेंबूर मां हा जेको तां खाधो मोकिलियो आहे न हा सुठो आहे हा हा भाऊ तमामु सुठो आहे सभु भाॼियूं बि सुठियूं आहिनि जेके टे चारि मोकिलियांव न बिहु पटाटा कढ़ी चांवरु सिंगियूं पटाटा ऐं फुल्का नरम तमामु सुठा हुआ पर बाक़ी ॻाल्हि छा हुई थोरो उहे माना उन्हनि जी पैकिंग सुठी तरह थियलु कोन हुई त थोरो गिहु बि वधीक हुओ ऐं थोरो चङी तरह मोकिलियांव आहे त वधीक सुठो लॻे आहे पर बाक़ी फुल्का चांवर कढ़ी सभु सुठा हुआ ऐं कढ़ीअ में न थोरी खटि घटि हुई प्लीज़ उहो महिरबानी करे हुन में थोरो ध्यानु ॾिजो ऐं जेके तव्हां ॿियूं शयूं मोकिले उहे बि सुठियूं हुयूं तमामु सुठियूं हुयूं पर खाली तमामु जेके ॻाल्हियूं तां मूं तव्हांखे चयूं तमामु सुठो आहे मां ख़ुशि आहियां पर खाली ॿिए दफ़े एतिरो ध्यानु ॾिजो भई चङी तरह पैकिंग सुठी तरह कजो हा ऐं जीअं तव्हांखे माना वणे ॿिए दफ़े ईअं न मोकिलिजो जींअ भई मूंखे तकलीफ़ थिए खोले करे ओॾी महिल ई भाॼियूं वहनि पियूं थोड़ो घी वहे पियो त थोरो घटि विझंदा गिहु त सुठो लॻंदो